आहो किश मेरे पर्सनल गोल न ते किश एस्पिरेशनज हैन में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जेह्ड़ा उसी क्लेअर करना चाह्न्नी आं ते एह् मेरा गोल ऐ ते ओह्दे आस्तै करना पौना असें अगर असें कम्पिटीटिव एग्जाम क्लेअर करना होऐ पैह्ले ते असें टाइम टेबल पता होना चाहिदा सिलेबस पता होना चाहिदा सिलेबस पता होना चाहिदा फिर ओह्दे बिच टॉपिक न किश मेन टॉपिक बी होंदे सब पढ़ना लेकिन जेह्ड़े मेन टॉपिक उस्सी जैदा डीपली पढ़ना ओ चीजां पता होना चाहिदियां फिर ओह्दे नोट्स बनाने जेल्लै ओह्दे नोट्स बनाए फिर उसी मतलब हर इक टॉपिक गी ध्यान कन्नै पढ़ना ओह्दा डीप टू डीप नालेज लैना की के कम्पीटीटिव एग्जाम ऐ ते किश बी पुच्छी सकदे कम्पीटीटिव एग्जाम पूरी इंडिया कन्नै कम्पीट होंदा ते ओह्दा इक प्राप्ट टाइम टेबल बनाना टाइम टेबल बनाना जरुरी ऐ टाइम टेबल बना गे ते असें ए पता होना कि असें इन्ना इन्ना टाइम देना इस्सी इन्ना टाइम देना इस्सी इन्ना टाइम देना जेह्ड़ा जेह्ड़ा सब्जैक्ट होगा ठीक ऐ उस्सी उस स्हाबै दा अस इन्ना मतलब टाइम टेबल बनाना इन्ना टाइप दा जेह्दे कन्नै असें चेता रोह्ना कि असे इस टाइम उप्पर ए चीज पढ़नी इस टाइम ए चीज पढ़नी ऐ ते में बी टाइम टेबल ही दिक्खी दिक्खियै दो त्रै चार दिन असी एडजस्ट करदे लग्गन फ्ही अस पूरे ओह्दे टाइम टेबल अकार्डिंग करने पढ़ने शुरू होई गेआ होई गेआ असें आदत पेई गेआ गै पता ते मतलब कि अगर असें कुसै मतलब कि अगर असें ध्याड़ी दा अट्ठ घैंटे जां नौ घैंटे जां पंज चार जिन्ना इन्सान पढ़ना मतलब पढ़ना होऐ असें उस स्हाबै जेह्ड़े देने पंज घैंटे देने ओह् रोज देने गै देने ए इ'यां निं होऐ कि इक दिन दित्ता दूए दिन दित्ता अगर इ'यां देगे कम्पीटीटिव एग्जाम दे मुश्कल गै क्लेअर होंदा फ्ही अगर ओ कम्पीटीटिव एग्जाम क्लेअर करना ते पैह्लें पूरा जेह्ड़ा अगर पंज घैंटे पढ़ना चलो कुसै दिन इनसान बमार होई गेआ ते चली जंदी कि साड्ढे चार घैंटे देई ओड़े जां चार घैंटे देई ओड़े लेकिन पंज घैंटे देने देने और हर इक चीज जेह्ड़ी ए कनसैप्ट जेह्ड़ा ऐ टॉपिक दा ओ क्लेअर होना चाहिदा और जेह्ड़ा मोटीवेट करदा मिगी एह्दे बिच ते मोटीवेट में आपूं आं की के जेह्ड़े साढ़े फैमिली दी कंडीशन ऐ उस्सी दिक्खियै में आपूं गै मोटीवेट होई जन्नी ऐ कि में एह् करना अपने घर घरै आह्ले आस्तै अपने आस्तै ताकि जेह्ड़ा बी ओह् मेरे उप्पर इन्वेस्ट करै दे उ'नें ई ओह्दा जरूर में वापस करां कि अगर उ'नै कोई मेरे लेई मेरे लेई मैह्नत करियै मिकी पढ़ा दे ते उ'नें गी देओ चीज बेकार नेईं जाए ते एह्दे बिच में अपनी मोटिवेशन आपूं आं ते कन्नै में अपने घरे आह्लें दिक्खी मोटीवेट होन्नी आं कि उं'दे आस्तै इश किश में करना करना किश अचीव करना गै करना ते एह्दे च मेरा कोई मोटिवेटर नेईं ऐ एह्दी मोटिवेट में मोटिवेट जेह्ड़ी अपने आप गी करना होंदा ओ में आपूं गै आं बस एह् चीजां टाइम टेबल दा ध्यान रक्खना सिलेबस पता होना चाहिदा टॉपिक कनसैप्ट क्लेअर होने चाहिदे ए चीज ध्यान रक्खनी पौनी